भारत जॾहिं खां आजादु थियो तॾहिं खां वठी हाणे ताईं सरकार इलाही नीतियूं ऐं योजनाऊं भारतियुनि खे ॾिनियूं आहिनि हिनजो इलाही प्रभाव जूनागढ़ में बि थियो आहे जीअं त किशोरी शक्ती योजना गौरव नाड़ी नीति वृद्ध आश्रम विधवा सहाय ऐं तइलीम योजना बालिका समृद्धि योजना हेॾी योजनाऊं सरकार पाण खे करे ॾिनियूं आहिनि ई सभु योजनाऊं ॿार जे नंढे हूंदे खां हिनजी रक्षा लाइ ऐं ॿार जी तंदुरुस्ती बनी रहे इन लाइ हूंदियू आहिनि ॿियूं त जंहिं के मायूं विधवा थी वियूं आहिनि उन्हनि खे सुठी तइलीम ॾियणी ऐं अॻियां वधाइण जी योजना आहे जे के माण्हू पंहिंजे माउ पीअ खे वृद्ध आश्रम छॾे ईंदा आहिनि त हुतां जी योजनाऊं ऐं अहिड़ी ॿियूं इलाही योजनाऊं सरकार कयूं आहिनि जंहिं सां पाण विकास ऐं वृद्धी खे बि प्रभावित करे था सघूं